खूब चैनसँ रहै छलहुँ गाँवमे हमरासभके गाँव बेसी पसन्द छलय जे सभ आदमीके गाँवके लोककेँ देखै छलहुँ सुनै छलहुँ नीक लगै छलय हँ गाँवके आदमीसभकेँ देखि कऽ हँ फल्लाँ आदमीकेँ चिन्हैत छियै फल्लाँ आदमी एहन छै ओहन छै नीक छै सुन्दर छै हमरासभके रहै छलहुँ सभटा नीक बेजाय सभटा खेलधूपमे हमरासभकेँ नीक छलै जे खिस्सा पिहानी सभटा सुनै छलहुँ देखै छलहुँ जे हँ फल्लाँ आदमी की करै छै की सुनै छै की खेलै छियै कोना कए रहल छी की काम ताहि दुआरे हमरासभकेँ गाँव बेसी पसन्द यए हमरासभके गाँवएमे रहनाइ यए बचपनसँ हमसभ रहलहुँ गाँवमे तऽ हमरासभकेँ गाँवमे घर दुआरि बढ़िआँ पसंद भेल हन हमरासभके नीक बेजाय गाँवएमे हमरा सभकेँ ठीक यए बुझलियै गाँवमे आदमी की करै छै नहि करै छै कतहु खेलै छलहुँ धूपैत छलहुँ खिस्सा पिहानी सुनै छलहुँ रहैत छलहुँ नीक बेजाय करै छलहुँ ताहि सभमे हमरासभके गाँवके हमरासभकेँ नीक रहनाइ यए नीक कयनाइ यए ताहि दुआरे हमरासभकेँ नहि कतहु नीक नहि बेजाय नहि हम